गांव जा माण्हू कॾहिं बि पंहिंजे मनोरंजन जे लाइ न त ॿाहिरि वेंदा हुआ ऐं ना ही किथे क्लबनि में वेंदा आहिनि न कि शराब खाने में वेंदा आहिनि हू तव्हांजे मनोरंजन हिनजे लाइ या पंहिंजी सांस्कृति लाइ गली मोहल्ले में ही पंडाल लॻाईंदा हुआ ऐं सभु मिली करे नाच गाना कंदा आहिनि ऐं उते ई सभु पंहिंजो भंडारो हलाईंदा आहिनि ऐं सभु रोटी पाणी पतेलनि में खाईंदा हुआ ऐं उहो ॾिसी करे ॾाढो ई सुठो लॻंदो आहे ऐं गांव जा माण्हू ॾाढा खुशमिज़ाज रहंदा हुआ हिन सभु शयुनि में